मेरे जीवन में सबसे बड़ी चुनौतिययाँ आर्थिक स्थिति को लेकर और गरीबी को लेकर आई थी जब एक समय की बात है कि मेरे पिताजी बहुत गरीब थे और उनका काम बंद हो गया था तब मैं बारहवीं क्लास पास कर रही थी तब मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ और मुझे अपनी पढ़ाई को रोकना पड़ा और ऐसे ही मैं जोब के लिए कहीं कहीं जाती रही कुछ समय बाद मुझे छोटे मोटी एक जॉब मिल गई जिसमें मुझे कुछ पैसा मिलने लगा और फिर मैंने धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को प्रारंभ किया ऐसे मेरी आर्थिक स्थिति सुधर गई